नोंथांनि डिलिबारि पार्टनारनो आङो फन खालामबाय थादोंमोन डिलिबारिनि थाखाय बुंहरनाय जादोंमोन नालाय दा नाथाय बियो फनखौनो दिखाङाखै नोंथाङा एसे खबर लानानै बेखौ थाबैनो खिन्थाहरदो नामा